नमस्ते और आइए बैठिए क्या दिक ठीक है बैठिए आपको दिखा रही हूँ क्या दिखाएँ पहले हार

देखिए देखिए देखिए हार देखिए नए डिजाइन का हे ये नए डिजाइन का झुमका हे ये नए डिजाइन का वो क्या बोलते हैं हाथ है नए डिजाइन का इयररिंग है ये सब नए डिजाइन का है देख लीजिए ये नए डिजाइन देखिए देखिए तो ये नए डिजाइन का है अभी हम अभी तुरंत आया था तो कुछ साल में में देखिए ये नए डिजाइन में मंगवाया है ये वाला देखिए ये अच्छा लग रहा है कि नहीं एक सौ नब्बे हज़ार कंगन है सत्तर हज़ार सब नए फ़ैसन के हैं आप तो जानती हैं महंगाई कितना है ओ बात सही है और आप देख लीजिए नए डिजाइन आप देख लीजिए पसंद आएगा हो जाएगा आप पहले देख तो लीजिए पसंद तो कर लीजिए देखिए अभी कोई और दिखा दे नए फेसन की या है ये देख लीजिए झुमका देख कितने नए फ़ैसन के आया है अच्छा नाक का दिखाइए ओ नथनी दिखाएँ कि अच्छा आजकल जो फ़ैसन वाली हैं ना देखिए नाक का है आप देख लीजिए चलिए देखिए आ ये ये इतना ही पड़ेगा तीन हज़ार का पड़ेगा ये वाला नथनी हाँ हैं हैं अच्छा सारा ही नथिया चाहिए क्या चांदी वांली देख लीजिए अच्छा अच्छा ठीक है पूरा गहना हमारे यहाँ ले लीजिए एकदम आपको सही दाम पे दे देंगे एकदम नए डिजाइन का आपको शिकायत करने की मौका ही हम नहीं देंगे कि आप ले जाकर गहना हमारे यहाँ ले जाके गहना हमारे बोलें कि आप कैसे गहना दिए ऐसा हो गया कोई शिकायत नहीं देंगे आप खुद ही ले जाके जाएँगी खुद ही बोलेंगी ये गहना कितना अच्छा है हम सब वो नए फैसन के मंगवाए हैं आप लोग भी जानते हैं नए नए फैसन का सब रहा है नहीं नहीं सही बात सुनी है ऐसा कुछ बहुत सारे लोग हमारे ही यहाँ से लेके जाते हैं गहना वहना कोई शिकायत की मौका नहीं सब मैं जैसा कहेंगे वैसा आपको दिखा देंगे चलिए ठीक है आइए नमस्ते हाँ